हाँ मैंने अभी एक किताब पढ़ी जिसने मुझे वास्तव मे रुला दिया उस किताब का नाम है रुकतापुर एक तरफ हम देखते है कि विकास की नई नई इबारत गढ़ी जा रही है सब बताया जा रहा है कि इस समय देश मे विकास की जो गंगा वह रही है वह बिलकुल अंतिम छोड़ तक पहुँच गई है हर व्यक्ति इससे प्रभावित हुआ है लेकिन रुकतापुर की जो कहानियाँ है वो ये बता रही है की दरअसल ये सब किताबों मे हुआ दिखाता है और रुकतापुर मे एक एक दबे कुचले शोषित बंचित समाज की जो सच्चाईयाँ है उनको उजागर किया गया है और एक एक कहानी बता रही है कि विकास हुआ है लेकिन कुछ लोगों का हुआ है कुछ समुदायों का हुआ है कुछ जगहों का हुआ है अभी भी देश मे और कई प्रदेशों मे ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पर अभी विकास की सूरज की रोशनी नही पहुँची है और इसलिए रुकतापुर को पढ़ते समय मैं रोया क्योंकि मुझे इसमे जो कहानियाँ है वो बहुत ममस्पर्शी लगी